जदूं अस बड्डे बड्डे शैह्रां च जां कुतै घूमन जांदे न ते अस बड़े कोला मसाफरें कोला मिलदे न जेह्ड़े अलग अलग देशां च आए अलग अलग देशां च ते अलग अलग राज्य तु आए दे जियां कश्मीर जाओ ते बाह्र से लोक आए होते हैं पंजाब हिमाचल केरला मध्यप्रदेश गोवा ते उनसे मिलने का बी बड़ा मजा आंदा ऐ उन लोगों से मिलो ते सानू सौ चीजें दा पता चलदा ऐ ते बड़ा मजा आंदा उ'नें लोके कोलां मिलदे जेह्दे कोला सानूं बाह्र दी चीजां च बारै पता चलदा ऐ जदूं अस बाह्र दे लोकें कोला मिलदे न